से मे जिगुजौ गुजिबा जिथाम जुन नै रोजा नै जिगु जुलाइ नैरोजा दाइन नैजिथाम आगस्त' नैरोजा नैजि थामजि सेप्तेम्बर नैरोजा नैजिथाम